جی میں بک شاپ سے بول رہی ہوں جی ابھی تو موجود نہیں ہے لیکن کل انشاء اللہ میرے دوکان پہ وہ بک آجائے گی آپ کو چاہیے کل آجائے گی جی جی جی کل آجائے گی چہل حدیث آپ کی او ٹھیک ہے پھر کل آجائے گی دس جتنا آپ کو چاہیے جتنی آپ کو ضرورت ہو کل آپ کی میرے دوکان سے آکر لے جائیے جب آپ جب آپ کا دل کرے میری دوکان پہ ویسے تو ایک ڈیڑھ کے بعد اپنی دوکان کو کھولتی ہوں آپ کا جب دل کرے ایک ڈیڑھ کے بعد آپ آکے لے جائیے جی جی میں ضرور لے لوں گی کل آکے آپ لے جائیے ہاں بہت ساری کتاب ہے ابھی تو بہت ساری کتابیں ہیں میرے پاس اور آپ کو جو جو خاص خاص کتاب چاہیے اگر میرے پاس نہیں ہوگی تو کل انشاء اللہ آپ کو لاکے دے دیا جائے گا جی سائنس بک جی جی وہ بھی مل جائے گی آپ کو جی جی سہرسہ ڈی بی روڈ میں ہے آپ کل آئیے کل آپ کو ساری کتاب مل جائے گی جی جی میں رہوں جی میں رہوں گی میں آپ کو ساری کتابیں دوں گی جی جی مل جائے گی مل جائے گی آپ کل آئیے مل جائے گی ٹھیک ہے ٹھینک یو اللہ حافظ